हेलो हाँ जी ये डॉक्टर रेखा जी से बात हो सकती है हेलो हेलो क्या डॉक्टर से रेखा जी से बात हो सकती है हाँ मेरको क्या है गले की प्रॉब्लम हो रही है ये गले में खरास हो रही है इसके लिए कुछ आप ईलाज बताइए जी

ठीक है ठीक है ठीक है और और एक मतलब एक परेशानी और थी ये मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है तो उसके लिए कुछ आप मुझको सज्जेस्ट करिए हेलो जी ठीक है ठीक है जी ठीक है कितना किस समय पे आऊँ मैं ठीक है ठीक है ठीक है कुछ आप अपना पता बता बता सकती हैं कहाँ पर है आपकी क्लिनिक ठीक है ठीक है ओके धन्यवाद